जोंनि हारिमुनि सिनायथि गुबुन हारिफोरनि सिगाङाव गुबुननि सिगाङाव जोङो दिन्थिनो हायोब्ला जोंनि बर' हारिनि हारिमुवा जोबोद साफ्रोमबो बे बिबानखौ लायोबा जोबोद मोजां जागोन दा बेखायनो जोंनि हारिमु होनोब्ला जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय मोसानाय रोजाबनाय गासिबो राव बिफोरो नो हारिमुवाव गोलैयो दा बेफोर रावखौ जुदि गुबुननि सिगाङाव जों जुदि मोजां रायलायनानै रावखौ दिन्थिनो हायोब्ला बाहायनो हायोब्ला गुबुनखौबो फोरोंनो नाजायोब्ला बे मोनसे जागोन सिनायथि होनाय जागोन आरो जोंनि गान्नाय जोमनाय बेबो अरायबो जोंनि मानसिफ्रा बायजोआरि खसाबखौ गानालासिनो गावनि खसाबखौ गान्नानै गावनि हारिमुनि सिनायथि होनांगौ आरो हाबा हुखायाव हाबानि बर' हाबानि नेमखान्थि आरो माने बांगा आसारनि नेमखान्थि बिफोरो खान्थिफोरखौ फारि फारि मोजांहै गुबुन हारिफोरखौ दिन्थिनानै बिसोरनो लिरनानै मोजांहै लिरनानै आरो बेखौ डकुमेन्टिरि खालामनानै माबा दिन्थियोब्ला बेब'स्था लायोब्ला बेयो गुबुना सिगाङाव दिन्थिनाय जागोन आरो बिदिनो मिथिहोनाय जागोन आरो बिदिनो मोसानाय मुसुरनाय जिसिबां दङो जोङो हानाय मानि गावनि असे थाखानाय हारिमुखौ दिन्थिनो नाजानांगौ जेरै माइ गायनाय माइ गायनाय ओंखाम संनाय ओंखाम ओंख्रि संनाय बायदि बायदि हारिमु दङ बेफोर माइ सौनाय बेफोरबादि हारिमुफोरखौ जोङो गाव आखाइथिं मावनाय आखाइजों मावनानै दिहुनजानाय बर' हारिनि हारिमु जायफोरखौ हेबनाय आखाइजों हेबनाय आखाइजों मावनाय हाबाफोरखौ दिन्थिनो हायोब्ला जोंहा मोजां जागोन आरो बियो बायजोआरि मानसिफोरनि सिगाङाव बियो गोहोम खोलैगोन